हमरा व्यक्तिगत लक्ष्य आ आकाँक्षा इएह रहल अछि जे हास्य विधामे हमर बेसीसँ बेसी कविता आब कि कहै छै आन आन रचना जेना नाटक उपन्यास इत्यादि तऽ ओहिमे हम हास्यके विशेष विशेष सामग्री दियैक आ ओ हमर प्रकाशित हुए आ ओहिके माध्यम से हमरा जे छै जेनाकि कए ठाम पुरस्कार भेटबो कयल तऽ हमरा ओहिके माध्यम से हमरा प्राप्त हुए आओर हमरा कविवर सीताराम झाके जे छनि रास्ता ओ हमरा बेसी प्रेरित करैत अछि डॉक्टर हरिमोहन झाके जे छेलनि हेँ हास्य वातावरण बनेबाक लेल तऽ हुनकर जे हास्य वातावरण जे ओ हमरा बेसी प्रेरित करैत रहल हैं कि जीवनमे इएह जे छै से हास्यके एकटा अनुपन स्थान छै आओर लोकके लेल ई बहुत आवश्यक छै हास्य जीवनमे सम्प्रेषण आओर हास्य से जे छै से स्वास्थ्य लाभ होइ छै तैँ हास्य वातावरणके बनेबाके लेल हमर रचना बेसीसँ बेसी से रचना हम करब इएह हम